बहुत सारी किताब वैसे तो मैंने बचपन में पढ़ी हुई हैं लेकिन उन में से कुछ दो चार मेरे जो दिल के क़रीब हैं जिन्हें पढ़कर अति आनंद महसूस होता है उस में से चाचा चौधरी और पंजतत्व की कथा है इन इन इन कहानियों को पढ़ने के बाद में बहुत ही ज़्यादा हंसी भी आती है और कुछ चीज़ें हमें सीखने को भी मिलती हैं चाचा चौधरी की कथाएँ कहानीयाँ बोलें तो नब्बे के दशक में बहुत प्रचलित हुई थी जिन के ऊपर एक कामिक टी वी सीरियल भी बनाया गया था जिस में से एक बु जिस में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति रहता है जो अत्यधिक अकलमंद रहता है तो उस में छोटे छोटे प्रसंगों को दिखा कर या बता कर उस में आनंद का अनुभव महसूस किया है और पंचित्र पंचतंत्र की कथाएँ हम को प्रकृति से जुड़ाव महसूस कराती थी और किस प्रकार हम किस प्रकार हम सामाज से जुड़े रहते हैं प्रकृति के साथ में सामाज से जुड़े हुए महसूस करते हैं उन कथाओं में यह सब देखने को मिलता है